जय झूलेलाल मां पंजे दर्जे में पढ़ंदी हुअमि तॾहिं मुंहिंजे पै ममी पपा भाउ भेणनि सां गॾु असां हरिद्वार ब्यास ऐं अमृतसर वियासे त असां रिज़र्वेशन कराई हुई ट्रेन जी त पहिरियों असां हरिद्वार वियासे हरिद्वार में असां हरकी पौड़ीअ ते सनानु कयोसीं दर्शन कयासीं उन खां पोइ शाम जो असां गंगा नदीअ जी आरती कईसीं असां उते ॾाढो सुठे नमूने लक्ष्मण झूला राम झूला ते घुमियासीं उनखां पोइ ॿिए ॾींहुं सुबुह जो असांजी ट्रेन हुई ब्यास जे लाइ असां ब्यास वियासे पहुतासीं सुबुह जो उते असां सुबुह जो सनानु पाणी करे नाम सिमरन कयोसीं बाबाजी जा दर्शन कयासीं असां सत्संग ॿुधियोसीं असां हुते लंगरु प्रशाद खाई करे असां ॿिए ॾींहुं सुबुह जो असांजी हर्द अमृतसर जी ट्रेन हुई अमृतसर में असां गो गोल्डन टेम्पल में वियासीं गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर चवंदा आहिनि असां हुननि सां उते दर्शन कयासीं उते असां नाम स्मरण कयो वचन ॿुधियासीं दर्शन कयासीं गुरु बाबे जा गुरु नानक देव जा उते असां फोटोज़ वग़ैरह खीचासीं लंगरु प्रशाद खाधोसीं ॾाढो सुठो असांजा दर्शन थी विया हुआ असांखे ॾाढो मज़ो आहियो हुओ पोइ असां चौथे ॾींहुं राति जो ट्रेन में असां निकितासीं सूरत जे लाइ असां सूरत पहुतासीं